میڈیا کے اندر بہت سے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں بہت سے اشتہارات ایسے بھی ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے بہت سی خبریں ایسی بھی ہیں اشتہارات ایسے بھی ہیں جن سے ہمیں نقصان ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے کوئی خبر جیسے کوئی یوٹیوب چلائیں ہم یوٹیوب میں کوئی ایڈ آ جاتا ہے ایڈ میں کوئی فون لے لو آپ فون کے اندر خوبیاں بتائی جاتی ہیں کہ اس فون کا کیمرہ اچھا ہے اس کی ٹچ اچھی ہے تو وہ اس کے اندر خوبیاں بتاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ فون لانے کا لالچ آ جاتا ہے پھر ہم وہ جب وہ فون لے کے آتے ہیں فون چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس فون کے اندر کیا خرابی ہے اس کا کیمرہ کیسا ہے اس کی ٹچ کیسی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایڈ کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو یہ دکھاتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اور میڈیا کے اندر کچھ بات ایسے بھی ہوتی ہیں جو بڑھا چڑھا کر بتائی جاتی ہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہاں ہوئی نہ ہو پھر بھی ان کا ذکر کر دیتے ہیں تو ان سے ہمیں نقصان ہوتا ہے